سیل فون میں نے جب پہلی بار موبائل خریدا تو فون میرا موبائل میرا بہت ہی عزیز دوست بن گیا کیوں کہ میں نے اسے بہت ہی آسان اقساط پر خریدا تھا اور یہ مجھے بہت ہی آسان اقساط پہ ملنے کی وجہ سے میں نے اسے بہت ہی دیکھ سمجھ کر چن کر لیا کیوں کہ اس میں ففٹین ایم پی میگا پکسل کیمرہ ہے جو زوم کر کے ہمیں اچھے سے کلیاریٹی بتاتا ہے اور یہ فون بہت ہی سلم ہے اور اس کی تیز روشنی ہیں اور یہ فون کی کلیاریٹی بھی بہت نیٹ ہے اور یہ فون سے بہت سے ایڈوانٹیج میسر ہوئے مجھے موبائل فون کے استعمال سے دوستوں رشتے داروں سے رابطہ آسان ہو گیا اور یہ فون مجھے گھر بیٹھے آن لائن آڈر جیسے سوئگی زومیٹو وغیرہ سے بھی میں نے کھانا وغیرہ منگا کر کھایا اور یہ فون مجھے آن لائن آڈر بھی کرنے لئے بہت سے فائدہ مند ہو گیا